आङो उन्दैआव ओइ उन्दैयाव गेलेयोमोन जोङो माब माबि आङो बिराथ गेलेयोमोन खारनाय बारनाय आं बिरात खारनोबो हायोमोन खारनोबो हायोमोन मानोबो हायोमोन आं क्लास फाइभहालागै होइ खारनाय गेलेदोंमोन खारनोबो बिरात मोजां मोनोमोन देहाफोरखौ मोजां मोनोमोन खारनानै गेलेयोमोन बिरात ओरै बिरात गेलेयोमोन जों गामियावनो जों जेनेबा जमा जमा सोलोंबाय थायोमोन नालाय खारनाय बारनाय बेयावनो आं बिराथ खारनोबो हायोमोन आं खारनोबो मोन्दोंमोन आङो फार्स्टखौनो फार्स्ट जाखायोमोन आङो खारनायाव बारनायाव हायोमोन मोजांबो मोनोमोन गेलेनानै आरो जों गेलेयोमोन ओमफ्राय आरो जोङो आरो गामियाव जमा जमा गेलेयोमोन जिथु गेलेयो काबादि गेलेयो हाबसोलायनाय माबालायनाय होइ जों ओरैनो बिरात जमा जमा जमा जमा गेलेयोमोन खेला बयबो जोङो लेंलायनानै काबादि गेलेनाय जितु गेलेनाय जमा जमा ओरैनो होसोलायनाय माबालायनाय बेफोरखौ गेलेयोमोन बे गे गेलेबा खारबा माबार खारनाय मानायफ्राव देहाफोरखौ मोजां मोनो जोङो औरैनो खारनाय बारनाय आइथें आखाइ माबा माबिफोरखौ ओरैनो मोजां मोनोमोन खेला सेला गेलेबाय थाबा देहाफ्रा एकदम फ्राद फ्रिद गोख्रों जायोमोन गेलेना मानानै ओरैनो जमा जमा लिंलायनानै मालायनानै गेलेयोमोन दुगैनोबा दैमाफोरावबो दुगैयोमोन मायोमोन थाङो ओरैनो जमा दुगैयो मायो बिफोराव दैमाफ्रावबो स्र'स्र' नों दुगैना माना साफा सुफा जानानै मोजां मोनोमोन गुमा गुमा गेलेनाय दुगैनाय गासिबो जों बेफोरखौनो खालामोमोन आरो जेनेबा जेरै जोङो दुगैना मोजां मोनो जों आरो खेला गेलेनानै देहाफोरखौ मोजां मोनोमोन एकदम गोदो हाफोरखौ गोख्रोङै मोजां मोनो जेरै बिथु खेला बेफोरखौ गेलेयो खारनाय बारनाय बेफोरखौ गेलेनानैनो जोंनि देहाफ्रा गोख्रों जायो आरो ओरैनो जोंलायनानै जमा जमा बबाव मा थांगोन मा होसोगोन ओइ जा गेलेयोमोन आरो जोङो रिडि गेलेयोमोन मा गेलेयोमोन जमा जमा ओरैनो सालाइना माना दैमायाव दुगैनानै आरो फख्रियाव दुगैनानै ओइ जेरै मानसिआ थाङोमोन दुगैयोमोन मायोमोन आं गेलेना बिरात मोजां मोनोमोन आङो गेलेनानै खारनानै बिरात मोजां मोनोमोन देहाफोरखौबो मोजां मोनो जेरै खारनाय बारनाय गेलेनाय थाबा देहाफोरा मोजां जायो मोजां मोनो गावबो गाव मोजां मोनो गेलेनानै मानानै आरो जों होइ जमा जमा फालोआव दाउथु बानाय माबा माबि होसोथिंनाय मानाय माबा थास' माबा माबि होसोनाय मानाय गेलेयोमोन जोङो जमा जमा लिंलायनानै मालायनानै आरो दुगैनो थाङो मानो थाङो जमा जमा खेला गेलेनाय मानाय बिदिनो जों गामिनिफ्रायनो आरो गथ'फ्रा जमा जमा जाना गेलेयो मायो देहाफ्रा मोजां थायो मा थायो जेरै गेलेनाय दुगैनो थांनाय मानो थांनाय गेलेनाय जमा लिंलायनाय जायो होइ माबा माबि खेला दंसोयो आरो देहाफ्रा मोजां मोननाय मा मोननाय ओरैनो जों गाव गावनो खारनाय बारनाय देहाफ्रा गोख्रों जायो मोजां मोनो गामिनिफ्राय ओरैनो जेरै आंबो बिरात खारनो हायोमोन मानो हायोमोन गेलेनो मोजां मोनो जमा जमा माबा माबा खेला काबादि आरि बिदि माबा माबि खेला दङ गामियाव गेलेनाय गथ'फोर गेलेनाय खेला दङ बिफोरखौ गेलेनानै देहाफ्रा बाइ गोख्रों जायो खेला सेला गेलेबाय थाबा खेला सेला गेलेबाय थाबा देहाफोरखौ मोजां मोनो मा मोनो जेरै दुब्लियाव खारथिं खुरथिं माबा माबि खालामनानै जोंनि देहाफोरखौ मोजां मोनो बाय फ्राथ फ्रिथ जानाय मोनो बेफोरखौ गेलेबाथाय खेला सेला गेलेना मोना गोख्रों जायो देहाफ्रा आराम नाङो बेफोरनो जमा जमा थांगोन मागोन गेलेगोन जमा जमा गेलेनाय मानाय देहाफ्रा मोजां मोनो मा मोनो जोंना आरो जमा जमा दुगैनो थांनाय माबा थांनाय होइ बे हाबि जाबि गाखोनाय बैग्रि जानाय दंफां गाखोनाय माबा गाखोनाय बिदिनो आरो खेला गेलेनायफ्रा जों जेरै उन्दै समाव गेलेनानै देहाफोरखौ मोजां गोख्रों मोनो जमा गेलेनानै होसोलायनाय माबा गेलेबा देहाफोरखौ आराम मोनो बे रोखोमनो देहाफ्रा मोजां मोजां जायो खेला सेला गेलेनानै दुगैनो थांनाय मानो थांनाय दैमायाव दुगैनाय मानाय जमा जमा माबा माना मोजां मोनो जेरै काबादि गेलेनाय बिराथ खारनो गोनां जायो खारनाय गिदिराव होसोनाय मानाय हमथानाय मानाय आथें आखाइ हमथानाय मानाय आरो खारनो बिरात खारनो गोनां जायो खारनायाबो हायो गेलेनायलाफ्रा देहाफ्रा मोजां मोनो आराम मोनो जमा जमा खारनाय गेलेनानै मोजां मोनो आरो खेला गेलेनाया बिनो आरो जों जेनेबा गामियाव गामिजों गामि जमा जाना गेलेना माना जोंनिया गामिफ्रा ओरैनो गोरोबलायनाय जायो गथ' ग'थाइ जमा जमा गेलेनाय मानाय गेलेना मानानै जोंनिया गामिया मोजां जमा जमा गेलेनाय मानाय माने जों जमा जमा गेलेना लिंनाय मानाय गामिनि गामिनि नालाय बयबो जमा जमा गेलेयो गथ'फ्रा जमा जमा होमबा मारबल गावो माबा गावो सोरबा सोरबिया थाबायथिंना मानाय दाउ गावनाय मानाय खारनाय बारनाय जमा जमा गामिनिफ्रा जमा जमा लोगो नांनानै ओरैनो गेलेयो आरो जोंनि गेलेनाय देहाफ्रा मोजां जायो गेलेबा माबा खारबा देहाफोरखौ मोजां मोनो बेनो जोंनि जोंनि गामिनि गेलेनाय मानाय गानिनिफ्रा बेनो आरो जोंनिया गथ'फ्रा गेलेनाय मानाय नों गामिनि जमा जमा थानानै गेलेनाय मानाय देहा मोजां जायो आराम